जीअं त असांजे रंधणे में केतिरा ई किस्म जा बासण हूंदा आहिनि हर हिकु बासणु में अलॻि अलॻि शयूं ठहंदी आहिनि जीअं त तई कूकर सिपिरी हाण्डो घाघर ऐं तईअ में असां हरेकु भाॼी तरंदा आयूं कूकर में असां भाॼी ठाहींदा आहियूं ऐं सिपिरी चांवरनि लाइ यूज़ थींदी आहे हाणे घाघर में असां पाणी भरंदा आहियूं हर हिकु रंधणे में इअं सभु बासणु हुअणु ज़रूरी हूंदा आहिनि